जो आसो पासो साफ़ु रखण लाइ स्वचछ रखण लाइ घणेई वण टिण लॻाईंदा आहियूं कचिरे के कूड़ेदान में फिटी कंदा आहियूं ऐं चावंरनि इन्हनि जो दाल जो पाणी हिननि खे इकठो करे उन गमिलनि में पाणी विझंदा आहियूं